ابھی ہمارے بہار میں بہت سی کمپنی ہے جو کھلنے کھل رہے ہیں اور کھل بھی گئے ہیں اور کھلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے ایماجون ایماجون ایک ایسی کمپنی جو اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے وہ ابھی ہمارے پٹنہ پٹنہ سٹی میں استتھ ہے بہار کے اندر ایک پٹنہ یہ ہے پٹنہ سٹی میں استتھ ہے اور ریلائنس ریلائنس جیو جو امبانی سر کی امبانی سر کی خود کی کمپنی ہے وہ بھی ابھی پٹنہ میں کھلنے جا رہی ہے اور لگ بھگ میں ہے بھی تو ہر ایک جگہ تو بہار میں ایسی ایسی کمپنی ہے جو بکست کرنے کی کوشش کر رہی ہے بہار کو بہت ہی نیٹورکنگ کمپنی ہے جیسے ریلائنس ہو گیا ایماجون ہو گیا اور بھی ڈھیری کمپنی ہے جو ہمارے بہار کو چاہ رہے ہیں کہ بہت آگے کی اور لے جائے یعنی کہ بہار کو کسی بھی اسٹیٹ سے کمپیئر نہ کر سکے اتنا آگے بڑھا دیا جائے بہار کو بڑھانے میں زیادہ تر ہاتھ اسی سب کا ہے بہار آگے بڑھنا بھی ضروری ہے بہار ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی طاقتور مانا جاتا